भारत में कई प्रसिद्ध राजाऊं जे बारे में बचपन में जाम कहानियूं ॿुधियुसीं हीअं त कई राजा आहिनि जाम कहा इलाही घणा राजा थी गुज़रिया आहिनि राजा अकबर बादशाह हूंदो हुओ हुनजी उहो हमेशह बीरबल सां इकठे ही हुनजो वज़ीरु हूंदो हुओ हुनसां हमेशह इकठे ही घुमंदो हुओ त हिकु दफ़े जीअं स्टोरी मूंखे कहानी ॾाढी सुठी लॻंदी आहे ॾाढी सुठी लॻंदी आहे की इन करे की इन मां असां मानो कुझु सिखंदा आहियूं ईअं राजा हिकड़ी अॻियां लकड़ी रखी हुई नंढी सी लकड़ी रखी हुई चई हिन खे सॉरी वॾी लकड़ी हुयूं चई हिन खे हथ बि न लॻाइणो आहे ऐं कटणो बि न आहे ऐं हुनखे नंढी करे ॾेखारिणो आहे त सभिनीनि खां पुछो की बराबरि जवाब ई न ॾिनो जॾहिं बीरबल जो टर्न आहियो बीरबल खां पुछऊं चईं सिम्पल सी ॻाल्हि आहे ईज़ीएस्ट ईज़ी में ईज़ी हिकड़ी ॻाल्हि आहे हिनजे अॻियां हिकु वॾी लकड़ी रखी छॾऊं हुनजे भेट में उहा लकड़ी नंढी थी वई त हुन खे हथ बि न लॻायूं ऐं हुनखे मालामाल करे छॾी त ईअं स्टोरी मूंखे ॾाढी सुठी इन करे लॻंदी आहे की असां सम्झंदा आहियूं असांजे जीवन में ॾाढा दुख घणा इन पर जॾहिं असां ॿिए कंहिंखे ॾिसंदा आहियूं त लॻंदो आहे अरे हुनजो दुख त घणो आहे हुनजो दुख त घणो आहे पर जॾहिं असां पंहिंजो पाण खे ॾिसंदा आहियूं त हुनजे भेट में मुंहिंजो दुख त ज़ीरो आहे कुझु बि न त हिन करे मूंखे इहा कहानी ॾाढी सुठी लॻंदी आहे इहा स्टोरी एॾी वणंदी आहे लॻंदो आहे की असां त ख़ुशि आहियूं जीवन में असांजे लाइफ में जाम ख़ुशि आहियूं